बारह बारह दो हज़ार दो तेरह दस दो हज़ार ग्यारह बीस एक दो हज़ार बारह एक दो दो हज़ार पाँच पच्चीस बारह उन्नीस सौ अड़सठ